जोंनि गामिया क'क्राझारनि ओरै थिनालिनि सोनाबहा थांनांगौ हुल्थुगाव सबायझार आरो जोंनि गामिया जोंनि गामियाव बिफां लाइफां बिबार बारि बारहावाया आरो औवासुं औवासुं दङ बारहावाया बिराद मोजांखा जों जों बै दमासि समफ्राव दमासि समफ्राव बे समाव गोजांनाय बोथोरसो जाहैयो जों लारु फिथा एन्थाव साव गुदुं गुदुं अराव जिरायनानै सावनो मोजां मोनो आरो ज' ज' गामियाव लोगोफोरजों जौ जौ जालायो जौ लोंलायो लारु फिथा सोलाय सोलाय जालायलायो आरो लोगोफोरनाव ज' ज' थांनानै जौ बेदर फिथा एन्थाव बिदिनो बैसागु दमासि समाव जोङो बेरायो बेरायो आरो बैसागु समफ्रावबो बैसागु समफ्रावबो जोंनि बारहावाफ्रा बिराद मोजांखा क'क्राझार टाउन बादि नङा बैसागु समफ्रावबो थाइजौ खान्थाल जा थाइजौ खान्थाल जायो आरो जोङो राइजोआवबो फुजा होयो राइजोफ्रावबो फुजा होयो आरो बिदिनो समाव निउ इयार जायो निउ इयार फ्रावबो जोङो बेरायो बेरायो बांद्राय जोंनि गामियाव गरमद्रायबो नङा गरमद्राय जाया गरमद्राय जाया जोंनि गामिया नोगोद साफा आरो मोजांखा मोजांखा बिनिखायनो गामियाव टाउनाव थानायनिफ्राय गामिखौसो गामिफ्राव थानायखौ फोरखौसो साबसिन मोनलायलांथारो आङो आंनि बुंनाय आंनि बुंनाय रावा एसेनोसै जोब एसेआवनो आं फोजोब्बाय